आतां स्कूल इन विज बरी आहा आमचे स्कूल तेशकोल ड्रेकींग वॉटर आहा पूण वॉटर आतां गरम येता फिल्टरांतल्यानूय सो हेवन म्हणल्यार इमप्रूव करपाक पडटले तेच कारण मेनज्यूजांचेर चड स्क्रिब्लिंग आमचेय फॉल्ट पूण किदें आतां मोडलेले बँचीस बी आसताचे ते हे करपाक जाय आनी मिल्सान केन्ना केन्ना मिल्स सेम आसता वेरी वरायटीज दिवपाक पडटा जाल्यार बरें जातलें आनी कितें